السلام علیکم سمرن بہت دن ہو گئی بات کی بہت دن کے بعد آج تجھے کال کی اور کیا کرتی ہوں اچھا اچھا ماش اور سن نا آج مجھے کلاس مووی دیکھنے تدل کر رہا ہے سوچ رہی ہوں دیکھ لوں ہاں لیکن کوئی وقت نہیں ہے کسی وقت بھی دل کرنے لگتا ہے ہاں ہاں اور کون سا اچھا ہے اچھا اچھا تم دیکھتی ہو اچھا تو تم دیکھ بھی چکی ہاں ہاں مجھے بھی بہت دل کرتا دیکھنے کا اچھا ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں یہ سب دیکھی ہوں ہاں ہاں لیکن میں رات میں دیکھوں گی اسے آج ہاں ہاں اور ایک دو مووی کا نام بتاؤ اچھا اچھا اور بہت دن کے بہت دن ہو ہاں دیکھ چکی ہوں اور ہاں ہاں تم دیکھ لی نہیں نہیں ہم ابھی نہیں دیکھیں دیکھیں گی اور